प्रार्थना आ पूजाक बारेमे जे बात छै से झूठ बाजयके नहि होइ छै आओर नहि बाजयके एहिलेल होइ छै जे अपन आत्मा हर हर मनुष्यके ई छै हर जे मनुष्य तन छै ताहिमे दू गो आत्मा छै दू आत्मा छै एगो सत्यके छै एगो असत्यके छै सत्य ई कहै छै जे आदमीके हमेशा सत्य बात बाजयके चाही लेकिन झूठ जे यदि जोड़ प भऽ जाइ छै तखन ओ ई कहै छै जे नहि सत्यके दबा दै छै आ झूठ जे हइ हावी हो जाइ छै तऽ ई जे बात छै आओर एहिके लेल जे हइ से लोक कहै छथिन कि झूठ नहि बाजयके बात ई छै जे प्रार्थनामे पूजामे सभलोग तऽ मन्त्रके समयमे पूजाके समयमे ई बात करै छै लेकिन रियल समयपर जे हइ कभी कभी झूठके भी आश्रय लैत छथिन तऽ झूठ आश्रय नहि लेबाक चाही हमेशा ई होइ जे पूजापाठ सामग्री एहिसबमे यथोचित अच्छा कर्म हो अच्छा संस्कारित हो ताहिसँ जे हइ आगे बढ़ सकए